म्हाका कांकणां घालपाक खूब आवडटात वेगळीवेगळी साडयेचेर त्या त्या भशेन कलराची कांकणां बी घालपाक म्हाका खूब आवड आस खूब आवड आसा सो म्हाका ती काचेची कांकणां किंवां ऑक्सिडायज काकणां मागीर हांवें केल्लीं सुद्दां आसा थोडी कांकणाचेर प्लास्टीक कांकणाचेर सुतां गुंडाळून कांकणां करतात मॅचिंग सुतां सो त्या त्या साडयेचेर त्यो त्यो तीं तीं कांकणां घालपाक खूब खूब म्हाका आवड आसा त्या भायर भांगराची कांकणां घालता म्हणल्यार भांगराची फक्त खंयचें फंक्शन आसा आमची घरची फंक्शन आसा जाल्यारच वेगळीवेगळी भांगराची कांकणां घालप जाता नाजाल्यार बाकीची खंयी वता जाल्यार सादी मॅचींग कांकणां घालपाक खूब आवड खूब आवडटा